وعلیکم السلام سر بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں جی سر ٹھیک ہے الحمد للہ بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں جی سر جی بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم اچھا ٹھیک ہے تھینک یو سر جی سر بالکل سر بالکل آپ بتائیں کیا کیا لیں گے جی سر آپ بتائیں لوکیشن کہاں ڈلیور کروانا ہے آپ کو سر جی سر ہماری ہماری سویدھا وہاں تک بھی اپلبدھ ہے آپ بتائیں جی سر جی سر بتائیں کیا کیا جی سر پراٹھا آملیٹ مٹن جی سر جی سر بالکل اویلیبل ہے ایک پراٹھا آملیٹ اور مٹن بریانی ٹھیک ہے سر سب اویلیبل ہے سر آپ بتائیں کب تک ڈلیور کرنا ہے جی سر بالکل اویل بالکل سر بالکل سر آپ کو پراٹھے دس روپے پیس ملیں گے آملیٹ بیس روپے کے اور مٹن بریانی ایک سو چالیس روپے کے جی جی سر جی جی میں لکھ لیا ہوں سر کل بارہ بجے پکا آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا آپ کے ایڈریس پہ تھینک یو سر آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ٹھیک سر تھینک یو تھینک یو السلام علیکم